हाँ बताओ यह कह रहे थे है कि आपके पास खाना बन सकता है चार पाँच लोग हैं हो जाएगा क्या क्या बनाते हैं

अच्छा उसके साथ में मीठा ऊठा मिल जाएगा अच्छा अच्छा भोजन मिलता है कि उसी तरह है अच्छा यह तो अच्छी बात है ठीक है तो रेडी का दीजिए चार पाँच लोग के लिए और मीठा भी चाहिए साथ में

एक एक आध घंटा में आ जाएँगे आपके ढाबे पर अच्छा ठीक है

एक प्लेट का कितना पैसा लगेगा एक प्लेट का कितना पैसा लगेगा अच्छा ऐसे नहीं बता सकती हैं

खाना तो बहुत कुछ सोचे हैं आपके बारे में बहुत सुने हैं तो सोचे है कि खा लें जाकर

ठीक है तो फिर तब तक रेडी कर दे है दीजिए कब तक रेडी कर देंगे एक दम बिल्कुल सही बोल रही हैं ना हाँ सही बोलिएगा आप कि बात पर हमें थोड़ा थोड़ा विश्वास लग रहा है हाँ हाँ दही भी चाहिए हाँ रसगुल्ले भी रखे रहिएगा अच्छा ठीक है जब अच्छा अच्छा रहेगा तो पैसा बढ़ा कर हम देंगे अच्छा ठीक है वह तो आने के बाद ना मालूम चलेगा

चलिए ठीक है ठीक है ठीक है हम आएँगे टाइम निकाल रहे हैं चार पाँच लोग साथ में हैं और आएँगे ठीक है ठीक है रखिए ठीक है ठीक है हम आ रहे हैं